दो लाख तीन हजार चार लाख आठ हजार आठ लाख पाँच हजार छः लाख सत्तर हजार एक लाख दो हजार